ओइ हेल' भाई ए नोंथाङाथ' कमला फानोना भुटाननि दा ओरैहाय आं आसामाव नै ओरै आसाम माने ओरै लखेल बेंतल एरिया बेफोरजों फाननो सान्दोंलै ओमफ्राय बेसेबां बेसेबां लायो कार्टनफ्राव लाय कार्टन मोनसेयाव हाब एफाबां दामथार ना मा ए फैसायानोलै डिसकाउन्टआव बेसेबां हरगोन डिसकाउन्ट खमावहाय कार्टन मोनसेयाव सारि हाजाराव ना मा ओमफ्राय गिदिर जाथ ना फिसा जाथ कमलायालाय गिदिर जाथ ने ओमफ्राय गोदै दा गोदै नंगौ ना नङा नङा खायसे भुटानबाबो ओरैहाय काशमिर थासमिरनि खायसे ओरै मिक्स माबायो ना बेखौनो भुटान होनो ना खायसे बिसोर बांद्राय गोदै नङा ना भुटानाथ' आं मिथिखायो गोदैखा भुटानना बिराथ स्पेसियेल जायो खारन एसे मोजांबो नालाय ओमफ्राय जोंनि ओरैथ' नै दामा बिदिनोसै बांद्राय लखेलाथ' बिदिनो फिसा फिसायाव हाय मोनथाम फानो थायथाम थायब्रैजोंसो गिदिर गिदिरा बिदिनो दस एक्स' थाखा गाहाम फानो ओमफाय दा भुटाननिखौथ' जों देरस' दुयस' गाहाम फाननांगौ जायोना ओमफ्राय हो फानखोमादों जोंहा दासिमबो ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम गैखायाना सिंफ्रावहाय ओंखायनो फ्रेस माल जोबखाना जिनिसफ्रा गेसाव गैया ने गेसावाथ' माखासे बिदिनो कारथुनावथ' जों नुवा नालाय कार्टुन हिसाब नोंसानिबो पेकिं खालामनायनि खारन बेयाव गेसावबो थानो हागौ जोंथ' नुवा खारन जों लाबोबा लस जायोना दाम गोसा आरो ओरैहाय मालाबा नाङाब्ला गेसाव एसे एनै थायोब्ला दाम खमनि फाननांगौ जायो आरो लाब थानो लाब थानो नागिरा आरो जोंनाबो एफा एनै एफा एनै एसे एनै खम मोनोब्ला जों फानग्रानि थाखाय मोजां जायो आरो लकेल हिसाबै आरो नोंस्राथ' भुटानावथ' औ ओमफ्राय दा औ फिसा फिसा बा ना

ओमफ्राय बे फिसायाथ' फिसा जेनेबा ओमफ्राय मिडियाम कुवालिथिफ्रा माबादि गेदेर बा गेदेर मिडिल बा मिडिल बिदि नामा ना मोनसे माने कुवालिथि सोयो ना कारथुनफ्राव औ औ आलादा फिसाखौ फिसा ओमफ्राय कारथुना माने माबादि कार्टुन बेलाय बेयो बे ओरै बास्केट बादि कारथुना ना बै माबा गावसिनि औवानि थङाबादि हेबनाय कार्टुन औ बै प्लासटिक बासकेटआ दे बिदिबालाय दे हो बे माने दे बिदिला माबा जायखियाजा नों दोनदो दस कारथुनसो लायनोसै आङो एसे दिसकाउन्ट खालामना होदो नों सारि हाजार होनदों ना कारथुनाव जायखिजाया कारथुनाव सारि हाजारबा बिदिनो साराय थिन हाजारसो होनानैहाय लायनोसै हो गुड माबा मोजां कुवालिथिखौ हरनांगोन आरो गेसाव थेसावखौ सोनो गेसाव थेसावखौ सोनो मोननाय नङा दे बिदिब्ला जाबाय दे बाहागि बिदिब्ला दोनथ'नोसै दे